गुजरात में गरबा जाम प्रसिद्ध आहिनि ऐं असां पंहिंजे पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यनि खे आधुनिक रूपनि सां गॾु कीअं तालमेल वेनाई था वेठाईंदा आहियूं उहो गरबनि में जाम अ ॾिसण मिलंदो आहे जीअं की असां पहिरां गरबा कीअं कंदा हुया माण्हू के ओ हिक ॼण गाईंदो हुयो हिक ॼण ढोलक वजाईंदो हुयो ऐं सभु ट्रैडिशनली हुयो हाणे अची विया आहिनि डी जे नवां नवां गाना त उन्हनि ते बि माण्हू गरबा करे कनि था ईअं न की उहे सभु ट्रैडिशनल गाननि ते गरबा था कनि माना हाणे गरबनि जो हिकु नओं निकितो आहे अ रूप के वैस्टर्न गरबा त माण्हू हाणे क हाणे जा जेके अ प गाना आहिनि उन्हनि ते बि गरबा करे था सघनि मना हुननि ते बि स्टैप ठाहे छॾिया अथऊं माना इहे हिक साइड हलंदो असांजा गरबा जो ट्रैडिशन ऐं हिक साइड हलंदो आहे मॉर्डन वल्ड जा मॉर्डन गाना माना हाणे डी जे हलंदो आहे हाणे कोई गाईंदो कोने हाणे कोई ढोलक न वजाईंदो आहे हाणे डी जे हलंदो आहे ऐं माण्हू गरबा कंदा आहिनि ऐं कोई बि गानो वजायो कोई डी जे गानो वजायो कोई सैड गानो वजायो कोई शांत गानो वजायो कोई मना कोई बि भाषा जो गानो वजायो त माण्हू गरबा करे सघंदा आहिनि माना हिक साइड असांजो गरबनि जो पारंपरा हलंदी आहे ऐं हिक साइड मॉर्डन वल्ड जूं सभु शयूं हलंदियूं आहिनि त हीअ तालमेल गरबनि में जाम ॾिसण मिलंदो आहे ईअं त असां जूं हर त्योहार में असांजो ॾिसण मिलंदो आहे पहिरां त्योहार जीअं माण्हू मल्हाईंदा हुया हाणे बि मल्हाईंदा आहिनि पर हाणे जीअं के मॉर्डन आधुनिक जमानो आहे त असांखे आधुनिक शयूनि खे बि गॾु ले खणी हलणो आहे हलणो पवंदो आहे जीअं की उतरायण में पहिरां माण्हू अ अ रोटियूं ठाहींदा हुया अ लड्डू ठाहींदा हुया ऐं खाईंदा हुया ऐं अ सूर्य देव जी पूजा कंदा हुया हाणे माण्हू पतंग जगाईंदा हुया पहिरां माण्हू हाणे माण्हू अ जाम कुझु कंदा आहिनि माना पंहिंजे टैरीस ते पार्टियूं रखंदा आहिनि डी जे रखंदा आहिनि राति ताईं उतरायण मल्हाईंदा आहिनि जीअं राति जो अ पतंग त न सघाए जखाए सघंदा आहियूं राति जो कैंडिल उडाईंदा आहिनि राति जो टैरिस ते ई डिनर रखंदा आहिनि पोइ डी जे नाइट हूंदी आहे मना हीअ सभु हलंदो आहे ट्रैडिशन त फॉलो थींदो ई आहे ऐं गॾु गॾु आधुनिक जो जेको ज़मानो आयो आहे आधुनिक जेकी शयूं आहिनि उहे बि गॾु गॾु हलंदियूं आहिनि